मिकी क्रिकेट खेलना बड़ा पंसद ऐ ओह् मेरी फेवरेट गेम ऐ में एह् गेम तां पंसद करनी आं क्योंकि एह् जेह्ड़ी ऐ एह् गेम असें बचपन तो लेइयै गलियें बिच्चां खेलदे आए कदें स्कूले आह्लें बी अहें गी क्रिकेट खलाना ते साढ़ियां जेल्लै सलैक्शनां होंदियां ही ते बड़े नमें नमें स्टूडैंट जेह्ड़े आंदे हे दुए दुए स्कूलां उं'दे कन्नै बी मतलब कि जानकारी होंदी ही कि नमें नमें लोकें कन्नै मिलने लभदा हा कन्वर्सेशनां होंदियां ही ते बड़ा मजा आंदा हा जेल्लै खेलदे हे ते हार जित्त बी बनी दी होंदी ही एह्दे बिच्च ते कुहै ने जित्तना कुहै ने हारना ते इत्थुं सिक्खने गी लभदा हा कि कुछ बी अस करने आं जिंदगी च ते हार जित्त बनी दी होंदी ऐ फिर बी भामें हारदे हे ते भामें जित्तदे हे फेर बी ओह् जज्बा निहा जंदा अपने दिला बिच्चा कि एह् गेम जेह्ड़ी ऐही कि अस जित्ती बी जंदे हे ते ताम्मी खुश हारी बी जंदे हे ते ताम्मी अपने मनै बिच्च एह् नेही जंदा कि मुड़ियै नेईं खेढना तां मुड़ियै बी खेढने दा इक अपने मनै बिच्च जज्ब होंदा हा कि नेईं असें अगली बारी होर ज्यादा मेह्नत करनी ते एह् खेढना ते एह् मिकी पंसद बड़ी ऐ खेलना क्योंकि एह्दे च दो टीमा होंदियां न ते बड़ा ज्यादा इ'यां इ'यां मतलब अपने मनै च बड़ा होंदा कि चलो बैटिंग आनी ऐ बालिंग आनी ऐ ते खेढना होर एह् एरी इस गेमां दे बड़े मते बड़े बैनीफिट बी हैन होर एह्दे कन्नै खेलने कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ ओह् ठीक रौंह्दी ऐ ते बड़े ज्यादा बैनीफिट मिलदे ऐ ते बड़ियां सलैक्शनां सलुक्शनां बी होंदियां बच्चे दियां अग्गें जंदे जियां कि असें बी इक बारी खेढे ते अग्गें सलैक्शन होई गेई फेर असें अपने गै अग्गैं जियां के में इक ग्रांऽ बिच्च रौंह्दी ते मेरी सलैक्शन होई गेई फेर में जम्मू स्टेडियम जाइयै खेढी ते बड़ा मजा आया बड़ा पंसद ऐ मिगी खेढना ते बस इ'यै ऐ मेरी फेवरेट गेम ऐ क्रिकेट जियां कि एह् इंटरनैंशनल गेम बी ऐ ते जोल्लै असें गी क्रिकेट कोई बी वर्ल्ड कप बी जेह्ड़ा लगदा जोल्लै मैच इंडिया पाकिस्तान दा होई गेआ जां कोई होर कंट्री कन्नै लगदा ते दिक्खने बी बड़ा मजा औंदा तां करियै बी मेरी फेवरेट गेम ऐ ही ते एह् जेहड़ी गेम ऐ ज्यादा तौर उप्पर एह् वर्ल्ड कप ताईं गै फेमस ऐ ते बड़ा इ'यां मतलब जोल्लै कोई मैच लग्गे दा होंदा ते बड़ा इंटरस्ट औंदा ओह्दे बिच्च कि एह् दिक्खनी ऐ एह् दिक्खना कि कु'न जित्तदा कु'न हारदा ऐ हैनी ते एह् जेह्ड़ी गेम ऐ एह् मिकी बड़ी पंसद ऐ दिक्खना बी ते खेढना बी